السّلام علیکم سر مجھے اناؤ جانا ہے ٹریول ایجنٹ سر مجھے اناؤ جانا ہے سر ہم پانچ فیملی ممبر ہیں اور ہمیں وہاں تین دن رہنا بھی ہے تو آپ بتائیے کیا خرچہ رہے گا

ٹھیک اگر جی ہم ایروپلین سے جانا چاہیں سر ہمیں وہاں رہنا بھی ہے تین دن کمرہ بھی لینا ہے پھر تو اس کا کیا خرچ سر ہمیں جو ہے وہ فلیٹ میں رہنا ہے فلیٹ میں اور بہترین کھانا چاہیے تو اس کے کیا خرچہ رہے گا سر اگر ہم دس فیملی ممبر ہیں تو اس کے کیا خرچہ رہے گا اگر ہم ٹرین سے جانا چاہیں ٹھیک ہے سر جی جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے پاس